भारतमे सभ से प्रसिद्ध नृत्य बहुत नृत्य एना भारतमे होल जाइ छै जौनमे से सभ से अच्छा नृत्य हमरा दुर्गा पूजाके नवरात्रिमे होइ छै से बला लगै छै ओहिमे नौ दिन तक ले तऽ पूजा होइ छै ओहिमे गरबा कयल जाइ छै ओ सभ से अच्छा नृत्य हमरा लगैया भारतके सभ से अच्छा नृत्य हइ हमरा सभके देखैमे भी अच्छा लगैया हम सभ रात रात भर इसभ देखै छी करै छी आओर भी तरह तरहके नृत्य सभ कयल जाइ छै जे सभ एहि प्रकारके अछि दस बारह प्रकारके नृत्य सभ होइ छै ओ सभमे सभ से अच्छा नृत्य इहै है भारतमे दुर्गा पूजाके समय नवरात्रिके समय गणेश पूजाके समय छठि पूजाके समय दिवालीमे भी एसन बहुत पर्ब होइ छै सभमे नृत्य कयल जाइ छै एहि सभ नृत्यमे सभ से अच्छा नृत्य गरबा हइ सभ से नीक लगै छै देखैमे भी सुनैमे भी एही कारण भारत सभ से प्रसिद्ध नृत्य शैलीके रूपमे जानल जाइ छै